हेल्ल' अ नों हा बन्द'क लायो नामा फंबाय हायाथ' गायग्रा अ फास बिगा बन्द'क होयो आं बिगा माने हावाइ सल्लिस हाजारसोबा होगोन आं

थिन बोसोर

दैआथ' दै एक दंग'नि दैखा ओहो समान लायोबा

हाखौथ' फसायखागोन नोङो बे रानिफुर बे बाथाबारियाव दे फैदो मा बारै फैगोन मा थारिख खय थारिखआव दे औ औ औ अ अ माइयाथ' जाखायो दे दे होनबा दे बिदिनो जाबाय दे